जी हाँ हाइक करने के लिए मेरे पसंदीदा भू भाग पहाड़ जंगल और समुद्र है मुझे बर्फीले पहाड़ घने जंगल पहाड़ों पर सूर्यास्त के बारे में बहुत ज़्यादा वह पसंद है कि जब सूर्यास्त होता है तो किस प्रकार लालिमा छा जाती है एक बार मैं हाइक करने के लिए मेरे पसंदीदा जंगल रणथंभौर में गया तो रणथंभौर में मैंने देखा कि और वहाँ किस प्रकार जीव जानवर शाम के समय पानी पीने के लिए तालाब के किनारे आते हैं और किस प्रकार को अपना डेली कार्यक्रम करते पानी पीते हैं वहाँ ठहरतें हैं नाचते हैं तो मैंने देखा कि सूर्यास्त के समय वह एक अलग ही एनर्जी के रूप में वहाँ आते हैं और विभिन्न क्रियाकलापों को समाप्त करते हैं एक बार में हाइक के लिए मनाली के पहाड़ों पर भी गया जहाँ पर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा बर्फीले पहाड़ थे वह उन पर बर्फ बहुत ज़्यादा गिर रही थी तो मैंने उन बर्फीले पहाड़ों में महसूस किया किस प्रकार हम ठंड में अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं और सूर्यास्त के समय मैंने उन पहाड़ों पर देखा कि उनका एक अलग ही दृश्य सामने आता है जो हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है